सुठी रांदि उहा ई थींदी आहे जंहिं सां माण्हुनि जी सिहत बि सुठी रहे समाज खे बि कोई दिक़त न थिए और खेॾण में बि ॿारनि खे आनंदु अचे लेकिनि महान खेलु उओ ई थींदो आहे जंहिं सां पंहिंजी सिहत बि सुठी हुजे समाज बि उन्नति करे आस पड़ोस खे बि दिक़त न थिए और पाणनि खे बि खेॾण वारे खे बि ख़ुशी मिले